योग का अभयास करने से मुझे कई प्रकार के लाभ हुए हैं जैसे कि मेरा स्वस्थ्य काफ़ी अच्छा हो गया है पहले मैं अच्छा अनुभव नहीं करता था मुझे हमेशा ही आलस की तरह लगता था और मैं किसी भी कार्य को करने में जोश नहीं दिखाता था परंतु जब से मैं योग करने लगा हूँ मुझे सभी चीज़ों में करने में बहुत ही अच्छा लगता है एवं मेरा मन भी प्रफ़ुल्लित रहता है अब कोई भी कार्य करने में मुझे किसी भी प्रकार का आलस नहीं होता है एवं किसी भी कार्य को मैं बहुत ही सहज रूप से एवं सफलतापूर्वक कर लेता हूँ योग करने से मेरा मांसिक स्वस्थ्य भी बहुत अच्छा हुआ है पहले मैं किसी भी चीज़ों को सोचने में काफ़ी समय लगा देता था परंतु अब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं अब किसी भी चीज़ों को सोचने मे एवं कोई भी निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाता हूँ योग के बहुत सारे ऐसे लाभ हैं एवं मेरे अनुसार सभी को योग करना चाहिए